हेलौ आङो गहाटीआव थांनो नागिरदोंमोन नाथाय नोङो गारि माबाखौ नोङो थांनो हागोन नामा नोंनि गारिया नों थांनो हायाबा दस्राखौ थिनहरनो हागोन ना

जोंनि नखरनि मानसिफोर साब्रै साबा दङ बेफोरखौ आं लांफानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नोङो थांनो हायाबा बुकिं खालामनानै हरनो हागोन ना इसे मोजांसिन गारिखौ जिरायनो हानाय बे गारिखौ हमनानै हरनानै हागोन ना औ औ नों बुकिं खालामनानै हरदो दे ओं ओम ओमफ्राय

औ दे होनबालाय बिदिनो जाबाय दे ओम दे